जी नमस्कार हँ बाजू

यहाँपर भोजपुरीपर गाना भक्ति गाना हिन्दी गाना भोजपुरी गानासभ करि सकैत छियै आओर हिन्दीमे भी अहाँ हँ सभगोटे हिन्दीमे भी करि सकैत छियै हँ मैथिलीमे भी जैसे गीत अहाँके गाबयवला छै पूजा पाठके शादी ब्याहके जनेउके बहुत चीजके छै मैथिलीमे ही लैत छै नीक लागैत छै हँ हँ

अगिला गाना हमर आयल छै एही बीस मइके अभी एक गाना भक्ति गाना भी तैआर हो तैआरी हो रहल छै पूरा हँ अभी ठीक छै नीक चलि रहल छै नीके छै चलि रहल छै हँ करैत छै अगर अहाँकेँ करय के छै तऽ अहाँ बात करू सभकिछु हम बताए देब अहाँकेँ अच्छा

जैसे अब हम मैथिली गीत शादी ब्याहमे मैथिलीमे गीत गाना शादीमे छठिमे जनेउ विध होइत छै ओहिमे पूजा पाठ भेल शिव चर्चा भेल

हँ दैत छै दैत छै हँ ओकरा लिए भी बहुत हँ हँ आज हँ हेतै सभकुछ तैआरी रहत अहाँ जब बोलबै तब हेतै

हँ हँ मिलू ठीक छै ठीक हँ बोलू ताहिके लेल बहुत धन्यवाद अहाँ आबू ठीक छै ठीक छै आउ अहाँ